مچھلیوں کے جیسے ہم پکڑنے کے لیے جیس جاتے ہیں ندیوں میں تو ندیوں میں مچھلیوں کے لیے جال کا پریوگ کرتے ہیں اور بارش سیزن کی مچھلیاں آٹومیٹک اپنے چڑھاؤ کرتی ہیں تو جال پھینک کے پکڑا جاتا ہے اور کٹیا کا بھی پریوگ کرتا ہے جس میں کہ چارہ کے طور پہ کچوے اور آٹا کا سیون کر کے تملوں کو مچھلیوں کو پکڑا جاتا ہے اور جو تالاب کی مچھلیاں ہوتی ہیں جو جی آئی جاتی ہیں ان لوگوں کو اگر ہم لوگ پالن کرتے ہیں تو ایک بگھاک لمسم میں ان کا رند میں گڈھا کھوداتے ہیں جس میں کہ ڈیڑھ سے دو لاکھ مچھلیاں چھڑاتے ہیں ان لوگوں کو پیداوار کے لیے ایک چارہ کا بھی اپیوگ کیا جاتا ہے مارکیٹ سے خرید کے لانا پڑتا ہے تاکہ مچھلیاں جلدی سے تیار ہو جائیں اور ہم لوگ مارکیٹ میں بھیچ سکے ایک مچھلیوں کا تیار کرنے میں لمسم پچھتر روپے ایک مچھلی کو تیار کرنے میں ان کا چارہ لگتا ہے اور ان کو جب بڑی ہو جاتی ہے ان کو نکالنے کے لیے ہم لوگ دوسرے سے مل ملاح کو بلانا پڑتا ہے اور وہ لوگ نکال کے ٹرک کو لوڈ کر کے تب لے جایا جاتا ہے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے اور جیسے ندی ودی گنگا جی کی مچھلیاں ہوئی مارنے کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگ میں ناؤ کا پرریوگ کرتے ہیں اور بڑی بڑی جالوں کا پریوگ کرتے ہیں اور گنگا جی میں پھینک کے تب جا کے کھینچا جاتا ہے جس سے بڑی ایسی بڑی مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں اور مچھلیوں کا مچھلیوں کے کئی پرکار سے مارا جاتا ہے کہ کوئی آٹا سے بھی آٹا اور سو سے بھی لگ جاتی ہیں اور کوئی مانس سے پکڑی دی جاتی ہیں جیسے مچھلیوں میں ہوتا ہے ایک سور ہوتے ہیں وہ سب مچھلیوں کے لیے یہ ماس کا پریوگ کیا جاتا ہے جیسے ہو گیا مچھلی کے ہی پکڑ کے بچے کو اس کو کٹیا میں پھنسا دیا جاتا ہے تو وہ لوگ اپنے سے پکڑ کے کھا جاتی ہیں جو چھور روح بھاکور ہوتی ہیں ان لوگوں کو آٹا کا پریوگ کر کے تب مچھلیوں کو پھنسایا جاتا ہے کٹیے میں اور جو کہ